ہیلو میری بات اولا ایگزیکیٹو سے ہو رہی ہے جی میں حیدر عزیز خان بول رہا ہوں دراصل میں شاہ جہان پور کا رہنے والا ہوں یہاں میرا خاندانی مکان بھی ہے میرے والدین بریلی میں رہتے ہیں اور ان کو میں چاہ رہا تھا کہ گھر پر بلاؤں شاہ جہان پور تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کے آنے کے لیے مجھے بکنگ کا معلومات کرنی تھی کہ آپ کی گاڑی مجھے مل پائے گی بریلی سے شاہ جہان پور تک اور مسئلہ دوسرا یہ تھا کہ وہ لوگ کا آنا پرسوں ہوگا ساتھ میں میرا ایک دوست بھی آئے گا تو ان تین لوگوں کا کرایہ کتنا رہے گا مجھے یہ بتا دیجیے گا اچھا تین ہزار مطلب ایک شخص کا ایک ہزار روپے ٹھیک ہے میری ایک درخواست تھی آپ سے کہ جو کار آ رہی ہو اسے تھوڑی اچھی حالات میں بھیجیے گا اور جو ڈرائیور ہو وہ سہی ہو میرے والدین ضعیف ہیں تو ان کو دقت ہوتی ہے گاڑی سے آنے میں اور جو ہے ٹائمنگ کیا رہے گی کل کی اچھا پرسوں ہاں ٹھیک ہے پرسوں صبح چار بجے ٹھیک ہے چلیے شکریہ